उणटीह जनवरी उणिवीह सौ ॿाहठि चोॾह मार्च उणिवीह सौ ॿियासी टीह जून उणिवीह सौ टियासी एकवीह डिसंबर उणिवीह सौ छाहासी चोवीह फरवरी ॿ हज़ार टे